اتر پردیش میں مختلف مذاہب كے مسائل كا حل متعدد جوانوں كی شخصی ترقی انكشاف اور ذاتی ترقی پر مبنی ہوتا ہے افراد كو اپنی شخصی ترقی پر مذكور ہونا چاہیے تاكہ وہ ذاتی اور بہترین اپنے آپ كو پیدا كر سكے تعلیمی تعلیم كو بلند كرنا اہم ہے تاكہ افراد معاشرتی علمی اور تكنیكی حوالوں سے محسوس ہوتے ہوئے اپنے قدرتی صلاحیتوں كو بہترین طریقے سے استعمال كرسكے مختلف مذاہب كی تعلیمات اور رسومات كا اچھا سا مطالعہ كرنا اہم ہے تاكہ افراد دینی روایات اور عقائد كو سمجھ سكیں مذہبی تعصبات كے خلاف انكشافی حمایت بڑھانا چاہیے تاكہ لوگ ایک دوسرے كو قبول كریں اور ہم آہنگ میں رہ سكیں مذہبی یا ذاتی فرقوں كے بجائے مشترقہ اہم قیمتوں اور مقصدوں پر مبنی ذاتی ترقی كی بات چیت كرنا اہم ہے